ओंख्रिखौथ' आङो मानसि बुरजानिखौबो रोंगौ मानसि एसेनिखौबो रोंगौ संनो एकदमबारे मानसि बुरजानिया बिराथ खस्थ' जायो एकदम बिदिनो गोबाव लायो थाइमआ संनायाव बिदिनो मानसि एसेल'ना थाबैनो जायो आरो मैगं हानाय संनाय आरो दैआबो एसे खमजोंनो जायो दै होनायाबो ओमफ्राय मानसि बुरजानाथ' ओंख्रिया बुरजा दैयाबो बुरजा होनाय जासै नालाय गोबाव लासै मोननांगौआ ओमफ्राय खस्थ' जायो आरिखि ओमफ्राय बिदिनो हाबा खेराइयावबो ओह ओंखाम ओंख्रि सङोबा जेनोबा बेदत थेदत एवोबा बेदरा बिदिनो गोबाव सम लायो ओमफ्राय बिदिनो मोजां जाया आरिखि बारा गोथाव जाया बिदिनो गोन जोंनि न' बिदिनो एसेल' संनाया गोथाव जायो बिदिनो मोजां जायो आरो संनाय खावनाया ओमफ्राय मानसि बुरजानिया बारा थावा बेबायदि ओमफाय बिदिनो सब ओंख्रिखौनो जोङो गोरलै नङा गासिबो माखासे खस्थ' जायो आरो बर'नि ओंख्रिया जेरेखम नारजि दोलो अनला सबाइ बेफोरो खस्थ' जायो ओह जोङो मारै सङो होनानै बुङोबा बे नारजि दोलोफोराथ' जोङो सोमबाय सोमनानै थिगसि सुनानै एकदम साफा गुफुर जालायनानै सुनानै गोसोमखौ खारहोजोबनानै ओह जेन'बा गोखायाबो खम जागोन आरो ओमफ्राय ओह खारै होबाय रुबाय ओमफ्राय जेला खारैआ अरो थारमानि मिलायो होनबा जेन'बा नारजि दोलोआ आराम हारसिङैनो खारैजों ग्लेब मोनो आरिखि ग्लेब मोननानै ओमफाय जोङो एरग्लिबाय साबाय बे सागंजों मैगं बे धालिखाता होनो आरिखि दालि साग्रा बा मैगं साग्रा बिदि बेजों साबाय दोलो दोलो खालामबाय जोङो ओमफ्राय अमा बेदर नङाबा माबा मोनसे होयोबा जोङो गोथाव जाबाय आरो बे नारजि दोलोफ्रा ओमफ्राय बिदिनो अनला अनला ओंख्रि सङोबाबो जोङो अनलाखौ मा खालामो जेनोबा ओह मेवाइफोरजों संबाय मेवाइखौ औवाया दा औवा बागानआव दानानै लायबाय दान्नानै लायनानै हानानै गोबा गोबा हानानै ओमफाय खारै एसे होनानै एवथ्रमबाय थाव होनांला ओमफाय थाव होयाबाबो जायो होबाबो जायो आरिखि ओमफ्राय थाव होयाबाबो खारैजोंनो जाखायो खारै होबाय एसे एवथ्रमबाय लोरला जाखायो लोरला जायोबा जोङो उम दै होबाय दै होनानै बिदिनो हालदै संख्रि बानलु होबाय बिदिनो होनानै जेला दैया ग्लाब ग्लाब गोदौवो गोदौवोबा ओह जोङो अनला माइरंखौ ओह सुनानै खेरखायाव सर' होनानै दैखौ सर'नानै देबाय ओमफ्राय देबाय दैनानै जोङो गुन्दै खालामबाय ओमफ्राय गुन्दै खालामनानै जोङो अनला ओंख्रि बानायबाय होमबा अनला ओंख्रियाव जों मा मा होनांगौ होबाय जोङो खारै नाङाखैबा होदेरबावबाय ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि गंगार दुन्दिया दुन्दियि होबाथ' गोथाव जाबाय आरो ओमफ्राय जेनब्ला अनला ओंख्रि अनला ओंख्रियाथ' जोबबाय दे ओमफ्राय दाना जेन'बा ओह सबाइफोर साबाइफ्राबो बिदिनो सबाइखौ जों एवथ्रमबाय एवनानै जेला ओह मै एसे मोदोमनायनि आरो गुरै अरनो हाबाय अख्रेबनायाव ओमफ्राय जोङो होख्रेमबाय होख्रमनानै गेस्रेम खालामबाय आरिखि ओमफ्राय हुख्रेमबाय हुख्रेमनानै जोङो ओह आरो उवालआवहाय जोङो खुबाय खुनानै गुफुर बिगुरखौ माबाय आरो गारबाय साफा जाबाय जावबाय ओमफ्राय खारै एसे होबाय रुबाय ओमफ्राय रुनानै जेला रुइयो होमबा जोङोओह दावफोर साम'फोर ओह साम'फोरखौबाथ' जोङो दानबाय दानना बे सानि माबा मोखांखौ गारबाय ओमफाय खिथु दानबाय आरो साफा फुनानै बे साम'खौ फुनानै ओमफ्राय एवथ्रमबाय ओमफ्राय सबाइजों संबाय बिराथ गोथाव जाबाय ओमफाय गोथाव जायो आरिखि बिरातनो ओह बिनिफ्राय जोङो बे नारजि दोलो सबाइ बेफोरखौ जोङो बर'फोरा बिरात जानो मोजां मोनो ओमफ्राय थ' अनला बेखौबो मोजां मोनो आरिखि बर'नि ओंख्रि बिसोरो ओमफ्रायथ' दस्रा ओंख्रिफोरखौथ' जानो सुखुवा माथो आलु उलुफोरखौथ' बेफोर साबसिन आरिखि बर'नि ओंख्रि ओमफ्राय जोङो खस्थ' जायो बेफोरखौ संनायाव जोङो गासिबो खामानिया बारा जायो आरिखि आरो माखासे मानसिया बिदिखौ सोलोंनांगौ जायो इजि रोङा गोरलै नङा आरिखि बे खामानिया